पुरान आओर नव मीडिआमे तऽ काफी अन्तर अछि पुरान तकनीक आओर नव तकनीकमे तऽ आइ बहुत फर्क महसूस कएल जा रहल अछि अगर उदाहरणके तौर पर फोटोग्राफी ली तऽ पहिने जेना सपोज दैट फोटोग्राफी होइत रहै तऽ एस्टिल फोटोग्राफीके माध्यमसँ फोटो संकलन होइत रहै आओर आइके डिजिटल दौड़मे फोटोके तुरन्त जे छै मेलके सुविधा भी छै तऽ तेँ बदलाव तऽ बहुत अएलै हँ